आंनि उन्दै समनि मोजां मोनसिननाय गोसोखांथिया जाहैबाय उन्दै समावहाय बेबायदिनो ज' ज' गेलेलायनाय बिदिनो गावजों गाव दसे दसे बोराबलायनाय हाग्रायाव थाखुमालायनाय गेलेलायनाय होसोलायनाय गेलेनाय बिदिनो दं आरो मेरला ओमफ्राय बेफोरो गोसोखांथाव आरो रंजानाय गेलेलायनाय ज' ज' गेलेलायनाय रंजानाय

गोसोआव मोनसे उन्दै समनि नेरसोन गोसोखांथि आरो बेफोरो बावनानै थांथाव जाथायफोर नङा सिगां बिराद मोजां उन्दै समावहाय गाज्रि सानलायनाय गैया नांज्लायलायनाय गैया बोराबलायबाबो दसेनो मिलायलायफिननाय गेलेलायफिननाय रंजाफिननाय बिदि गोबां बावनो हाथावि गोसोखांथिफोर